ہلو کیا آپ البیک سے بول رہے ہیں میں نے ایک آرڈر کیا تھا جس میں کچھ کھانے کی چیزیں منگوائی تھیں اور میرا ارادہ تھا کہ کیش آن ڈیلیوری کرنا ہے لیکن آرڈر ہمارا آ گیا ہے اور جو ڈیلیوری بوائے ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کیش آن ڈیلیوری کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے کیا آپ کیشن آن ڈیلیوری کا آپشن کر سکتے ہیں میرے لیے آج کے لیے خاص طور سے کیونکہ میرے پاس کوئی دوسرا موڈ نہیں ہے پے کرنے کے لیے اور اگر آپ نہیں اپروو کریں گے کیش آن ڈیلیوری تو مجبوراً مجھے اس آرڈر کو منسوخ کرنا پڑے گا تو آپ سے درخواست ہے کہ کیش آن ڈیلیوری اپروو کریں اور ڈیلیوری بوائے سے میں بات کرا دوں آپ کی اگر آپ اپروو کرتے ہیں تو میں اس کو پیمنٹ کر دیتا ہوں اگر آپ اپروو نہیں کریں گے تو میں مجبور ہوں آرڈر کو کینسل کرنے کے لیے کیونکہ میرے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے پیمنٹ کرنے کا تھینک یو